नमस्ते बच्चे

नांऽ केह् ऐ थुहाढ़ा ते बीह् तरीक दी लास्ट डेट होई दी ते अज्ज केह् डेट ऐ अज्ज पच्ची तरीक कुत्थै रवै नी ओ तुस अज्ज पच्ची तरीक ऐ तुसेंगी तरीका दा गै नेई पता केह् असाइनमेंट देनी ऐ चलो ठीक ऐ करने हा ऐहदे उप्पर सोचने आं पर तुसेंगी गी पता होना चाहिदा अपने कम्मे लेई जिम्मेबार होना चाहिदा आसाइनमेंट होई दी इन्ने दिनें दी तुसें जेह्का कम्म दित्ते दा उस लिखी ओड़ेआ सारा नेईं नेईं बड़ा बड्डा तुसें ब्हादरी आह्ला कम्म कीता ब्याह हा बाद च आसाइनमेंट लिखी बड़ा बड्डा कम्म कोई गल्ल नेईं सोचने आं एह्दे उप्पर फिलहाल तुस अपनी आसाइनमेंट लेइयै कालज आओ खरी हां मिकी बी पूरी मेद ऐ तुस आसाइनमेंट लेइयै औगियां ते अगर तुसें शैल लिखे दा होग तां दिक्खी लैगे अगर तुसें स्हेई स्हेई लिखे दा होग डेट बधी बी सकदी ऐ अगर तुसें ओह्दे उप्पर कक्ख लिक्खे दा गै नेईं होग ते फ्ही कैह्दी डेट बधानी ऐ ते रेही गल्ल रेही गल्ल आसाइनमेंट दी थुआढ़े जेहे नलायक बच्चे बी होङन तां ते बेड़ा गर्क ऐ स्कूलै दा बी तुसेंगी पता गै नेईं ऐ ब्याह जरूरी ऐ थुहाढ़े आस्तै तुस आसइनमेंट देन नेईं आई सके हैनी बच्चे निक्कियां निक्कियां गल्ला होंदिया ऐ एह् सोचना पौंदियां इक जिम्मेदार नागरिक होने दे नाते जिम्मेदार विधार्थी बी बनना तुसेंगी पता गै नेईं ऐ किश ठीक ऐ ठीक ऐ बच्चे ओके